नमस्कार किछु नहि

हँ ठीक छै हमरा किछु मतलब गहना लैके छै हँ की सब छै एत्तऽ अहीँके दुकानमे हमरा हार लयके यऽ आ कङ्गन लयके यऽ हँ हँ भरि ठीक केना दऽ दिऔ अथी केना भरी छै अभी

हँ हँ लैके छै कान बला नाक बला आर

हँ

दै छी हँ हँ वही बच्चिआ आरके हँ हँ ठीक छै ठीक छै आओर सब आबै छी शाम तकलय

ठीक छै हम आयब जाएब चारि बजे आहाँ रहबै ने दुकान पर ठीक आहाँ रहबै ने दुकान पर ठीक हँ ठीक ठीक छै आबै छी हम ठीक छै आबै छी ठीक ठीक